जब तक चुप बैठो प्यार नहीं होगा अपना सब कुछ बर्बाद नहीं होगा मन चाही हर बातों से इनकार नहीं होगा पूछते पूछते रहते हैं ये ध्यान नहीं होगा